मां पंहिंजे घर में तरह तरह जा गुल ऐं भाॼियुनि जा पौधा लॻाइनि चाहींदमि जीअं गुलनि में गुलाब जो गुलु आहे ऐं इन खां पोइ मोगरे जो गुलु आहे अपराजिता जो गुलु आहे इन खां पोइ गेंदे जो गुलु आहे ईअं अलॻि अलॻि टाइप जा गुल हूंदा आहिनि जीअं राति राणी आहे चङा ई गुल आहिनि जंहिंजा मतिलबु अलॻि अलॻि क़िस्म जा गुल उगजनि था जेके मां पंहिंजे गार्डन में उगाइणु चाहियां थी ऐं सब्जियुनि मां जीअं नंढियूं नंढियूं बेल आहिनि करेले जी आहे दूधीअ जी आहे ऐं इन खां पोइ कढ़ी पत्ते जो आहे सिङियुनि जो नंढो सो वण आए ऐं इन खां पोइ घणा ई अहिड़ा बेल आहिनि जेके मां उगाइणु चाहींदमि जेके फल या भाॼियूं मुंहिंजे लाइ ॾाढियूं फ़ाइदेमंद हुजनि ऐं मुंहिंजे घर जे नंढे गार्डन में उगी सघंदियूं हुजनि उन्हनि खे मां उगाइणु चाहियां थी ऐं उन्हनि सभिनीनि खे मां पंहिंजे मतिलबु गार्डन में रखणु बि चाहींदमि छो जो मूंखे पंहिंजो गार्डन ॾाढो ई प्यारो आहे ऐं मां उन खे हरियो भरियो रखंदमि उन में मां अलॻि अलॻि तरह जीअं वाङणनि जी बि बेल लॻाईंदमि जेके बेल मुंहिंजे गार्डन जे हिसाब सां अनुकुल हूंदियूं उहे मां लॻाईंदमि ऐं उन जे बारे में मां ॾाढो ई सोचींदमि छो त उहे मुंहिंजे लाइ ॾाढियूं कंफर्टेबल हुजनि मां इहो सभु सोचींदमि ऐं उहो ई करण जी कोशिशि कंदमि जीअं त मुंहिंजे लाइ हिकु वॾी शइ आहे की मुंहिंजो गार्डन ॾाढो सुठो हुजे हुन में फल भाॼियूं सभु हुजनि जेके मां पंहिंजे पाण खे उगाए सघां इन करे मूंखे पंहिंजे घर जे गार्डन में अलॻि अलॻि गुल अलॻि अलॻि फल जीअं टमाटे जी बेल बि लॻाए सघां थी जेके बेल लॻनि सघनि थियूं उहे मां लॻाईंदमि ऐं मां पंहिंजे गार्डन खे ख़ुशबूदार ऐं महकदार रखंदमि फल बि लॻाए सघां थी जेके जेतिरी मुंहिंजे हिसाब सां गार्डन में जॻहि हूंदी ऐं जहिड़ा फल लॻी सघंदा उहे फल मां लॻाइण जी कोशिशि कंदमि